हैलो डॉमिनोस मां त हितां हाणे न हिकड़ो पिज़्ज़ा ऑडर कयो पेपरोनी चीज़ पिज़्ज़ा बट उहो हुन जीअं ई डिलेवरी थी त मूंखे इहो ख़बरु पईं उहो पिज़्ज़ा हेॾो फ्रेश न आहे छोकी हुन मां हिकड़ी अजीब स्मैल पई अचे जंहिंजे करे मां तव्हांसां रिक्वेस्ट थो कयां मूंखे या त ॿियो हिकिड़ो नओ पिज़्ज़ा मोकिलियो या त मूंखे हुन पिज़्ज़ा ई रिप्लेसमेंट ॾियो थैंक्यू